ग्रामीण समुदायमे युवा खेतीके नया नया तरीका आ गेल हइ जाहिमे पहिले जे रहलै हँ बैलसँ खेती होइत रहलै हँ जौनामे एक दिनमे बैल पाँच सात आठ कट्ठा जोतैत रहलै हँ आइके समयमे ट्रैक्टर एके दिनमे दस बीघा खेत जोति दै छै जाहिसँ समयसँ खेती हो जाइ छै पहिले रहलै हँ गोबर राख खेतमे पड़ै रहलैए गोबर राखके साथ साथ तरह तरहके उर्वरक आबि गेल हइ जाहिसँ उपज काफी बढ़ि गेल हइ ओकरा बाद तरह तरहके कीटनाशक भी आबि गेल हइ जाहिसँ बाली बहुत कम मारल जाइ छै आओर ई ओकरा बाद आब लोक पहिले बरसापर आधारित मने रहलै हँ किसानसब आब अपन पम्प सेट मोटरके द्वारा खेती अच्छासँ उपजा लै छै पहिले खेती ज्यादा मारल जाइत रहलै हँ आब नहिके बराबर खेती मारल जाइ छै सब अपना अपना पम्प सेट आओर मोटर सेटसँ पानी पटा पटाकऽ लोक खेती कऽ लै छै साग सब्जी भी बहुत उपजा लै छै ई के बहुत अच्छा उपज कऽ लै छै जाहिसँ कि किसानके अच्छा मुनाफा होइ छै ई इएहसब खेतीके करियर हइ हमनी सबके दोसर